जी हाँ जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लम्बी बाइकिंग ट्रिप या टूर के लिए जाते हैं एक साल में एक दो बार तो लम्बी बाइकिंग ट्रिप या टूर के लिए हम जाते ही हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कहीं हम दूर जा रहे हैं तो बराबर तरीक़े से हम चीज़ों के तैयारी करते हैं बराबर सामान को रखते हैं जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें होती है उनको रखते हैं हम हमारे पास तो हम बात करें कहीं दूर जाने के लिए तो हम सही तरीक़े से हमारे बैग को व्यवस्थित तरीक़े से पैक करते हैं जिस में हमारी सारी उपयोगी चीज़ें होती हैं जैसे कपड़े हो गए तैयार होने की चीज़ें हो गई कंघी तेल पावडर आईना और खाने के लिए सामान खाने के लिए ऐसी चीज़ें रखते है जो ज़्यादा दिन तक चलें जैसे पापड़ और कुरकुरे चिप्स इस प्रकार की चीज़ें हम रखते हैं और साथ ही ऐसे थोड़ी दवाइयाँ भी रखते है कि अचानक कही तबियत ख़राब किसी की हो गई नॉर्मल फेवर किसी को हो गया तो उसके लिए हम उसका इलाज करा सके इस प्रकार की हम तैयारी करते हैं और कभी हम कार से या फिर चार पहिए वाहन से कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो एक्स्ट्रा टायर वग़ैरह भी हम अपने गाड़ी में रखते है कभी टायर पंक्चर हुआ गाड़ी सही से नहीं चल रही है तो हम कहीं पर भी इसको बदल सकें इस प्रकार से की व्यवस्था हम करते है और इसके साथ ही कही अगर नहाने या रुकने का इंतज़ाम होता है तो नहाने की चीज़ें साबुन वग़ैरह भी हम साथ में रखते हैं और और केमरा और मोबाइल जैसे भी चीज़ें रखते हैं कही हम घुमने जाते हैं तो विशेष स्थान तो होते ही हैं और आज कल लोगों को सेल्फी लेना फ़ोटोज़ खिंचाना बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है इसी लिए लोग भले सारी चीज़ें छोड़ दे पर केमरा और मोबाइल ये तो कभी भूलते ही नहीं हैं ये तो प्रोपर तरीक़े से अपने पास ही रखते हैं तो बराबर सेल्फी वग़ैरह लेने के लिए इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही कुछ मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो भी रखते हैं इस प्रकार हम कहीं लम्बी बाइक या ट्रिप पर या टूर के लिए जाते हैं तो जो ख़ास चीज़ें होती है उनको अपने साथ ले जाते हैं